हाँ मैं दस से दस लाख के बीच पाँच संख्या बोल सकती हूँ एक लाख बीस हज़ार नौ सौ नब्बे दो लाख चालीस हज़ार दो सौ बयालीस तीन लाख चौदह हज़ार चार सौ बानवे आठ लाख पच्चीस हज़ार पाँच सौ अस्सी नौ लाख अट्ठाईस हज़ार चार सौ बत्तीस